میں اسٹار پلس اور زی پہ آنے والے سارے کے سیریلس کو دیکھنا پسند کرتی ہوں ایکتا کپور اور بالاجی ٹیلی فلمس کی ٹیلی فلمس کے بنائے ہوئے ڈرامے کو بھی دیکھنا مجھے پسند ہے جیسے کہ میں اکثر میں نے ابھی تک کے کنڈلی بھاگیہ اور ان کے بنائے ہوئے سارے ڈراموس ڈراموں کو دیکھا ہے جیسے ان میں سے ہے کنڈلی بھاگیہ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اور پانڈیا پریوار